उस समय तो हमको कला के हमको इतना कलाकारों के बारे में तो नहीं मालूम है लेकिन उस समय के कलाकार जो है अपने अपने अपने हाथों हाथ हाथों से कई दिन तक कढ़ाई बुनाई करते रहते थे और आज के युग में देखो करें हमारा जो इन्टरनेट का ज़माना है आज हम बहुत कला के क्षेत्र में भी हम बहुत आगे बहुत बहुत आगे बढ़ चुके हैं और और और और जो कला है हमारे हमारे लिए बहुत उसमें अन्य अन्न अन अन्य तरह की कलाओं का हमको ज़्यादा तो ज्ञान नहीं है लेकिन आज ओ और पुराने समय में लोग घन्टों दिन लगा देते थे एक साड़ी साड़ी को बुनने में आज के आज आज के ज़माने में लोग एक इतनी जो हमारी वह टक टेक्नोलॉजी और मशीनें आ आ गई हैं कि एक दिन में हज़ारों साड़ियाँ साड़ियाँ साड़ियों को तैयार

कागज को रखकर और उसपर चित्रकारी करके और एक दिन में लोग हज़ारों चित्र को बना सकते हैं और कला हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत ही उस समय के कला के बारे में तो हम बहुत कुछ ज़्यादा नहीं जानते हैं और न और न इतना ही वह कला का विकास हुआ था लेकिन आज के युग में इतना हा कला के क्षेत्र में बहुत विकास ज़्यादा हो चुका है कला कला हमारे जीवन में एक बहुत ही उपयोगी है जैसे अचार बनाना है यह भी एक कला है पापड़ बनाना भी एक कला है और घर की साज सजावट और घर की देखभाल भी एक एक एक ही एक पे एक प्रकार का है एक ही कला है और उस ज़बाने में लोग हाथ से एक एक जो है एक एक ओ चित्र को कई दिनों तक बनाते रहते थे और आज के ज़माने में मशीन से रखकर उसको छापकर एक दिन में लाखों की सँख्या में लोग बना देते हैं जैसे एक दिन में हम उस समय में हम माचिस को इतने कम समय में नहीं बना सकते थे और आज के युग में चाहे जो जिस क्षेत्र में ले लीजिए आज बहुत ही आगे कला के क्षेत्र में जो है हमारा विकास बहुत तेजी से बढ़ गया है और कला कला जो है हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है कला और चाहे घर भी बनाना एक कला है उस समय में उस समय में जो चित्र और यह सारे चीज़ थे हम इतने कम समय में नहीं कर पाते थे आज इतने कम समय में हर चीज़ को हम आगे बढ़ा देते हैं और हम इतने भी आगे निकल चुके हैं कि हम क्या बताएँ